हँ हेलो जी हँ फोन केलियै रऽ कहलहुॅं बिहार एलियै हन घूमऽ लए की ओ बिहार जे छै से घूमऽ लए एलियै हन तऽ अभी कहाँ पर छी अभी समस्तीपुरमे छियै हँ तऽ फेमस जगह तऽ हमरा अपना दरभङ्गामे जे छै से अथी बला चलु ने घुमा दै छी माताके मन्दिर छथिन वहाँ आ यहांँ अपना जानकी राम जानकी मन्दिर छै सीतामढ़ीमे ऊँ हँ बहुत बढ़िऑं जगह छै वहाँ चलबै तऽ वहॉँ चलु वहाँ घुमा दै छी हम अहाँकेँ बहुत जगह छै पूसा इन्वर्सिटी बिहारमे वहाँ एग्रिक्ल्चरके जे छै किसानके लिए ले कऽ बीज पौधा सब चीज के जे छै सुविधा छै वहॉँ ऊँ इंस्टीच्यूट है वहॉं ओहो घूमे बला बहुत बढ़िऑं जगह छै हँ आ यहाँ अगर जाय लए चाहै छी अभी वैशाली उधर जे छै से की कहै छै गयामे जे छै से गयाके गयो विश्वविद्यालय अथी नालन्दा विश्वविद्यालय भी छै घुमै बला बढ़िऑं जगह ऊँ हँ नालन्दा विश्वविद्यालय दुनिऑंमे सबसे फेमस जगह छै विश्वविद्यालय छै नम्बर वन पर हूँ तब की घूमे बला फर्स्ट क्लास जगह छै वहाँ कहु तऽ उहौ घुमा लिअ अहाँ घुमि लिअ

की कहलियै आवाज नहि अबैया अहाँके हँ तऽ पटनामे तऽ गोलघर छै चिड़ियाँघर छै अगर पटना घुमय लए चाहै छी तऽ पटना चलु पटना घुमा देब अहाँकेँ हमहुँ हूँ हँ

हेलो हँ तऽ अहाँ अभी समस्तीपुरमे आयल छी तऽ अहाँ आबू ने दरभङ्गा दरभङ्गा चलि कऽ आबू स्टेशन पर तऽ हम वहाँ सँ अहाँके जे छै ने से सब जगह घुमा देब ठीक छै हँ ठीक छै तब रखै छी तब फोन